بچپن کی سب سے زیادہ پیاری یادیں بچپن کی ہی یادیں ہوتی ہیں اپنے اپنے زندگی میں سب سے پیاری یادیں بچپن کی ہی ہوتی ہیں جیسا اپنے مم باپ پاپا کے ساتھ اسکول جانا ممی وہ اپنے لیے ممی ناشتہ بنانا سہیلیوں کے ساتھ اسکول میں مستی کرنا جیسے کہ کبڈی کھوکھو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بک شیر کرنا پھر وہ ساتھ گھر آنا اس کے بعد جب چھٹیاں مل جاتی تو نانی کے پاس جانے کی خوشی عیدوں کے ٹیم تہوار پہ عید گاہ جانے کی خوشی پھر ہر وہ ہر وہ بڑے

گھومنے جانا پھرنے جانا ہر کوئی چیز ہر وہ چیز خرید دلانے کی ضد کرانا کرنا کھیل کود ہر چیز کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ اور اپنے چچیرے بھا پھوپھی زاد بہنوں بھائیوں سب کے ساتھ مزا کرنا پھر رات میں وہ بے فکر ہو کے سونا نہ دنیا کی کوئی کمانے کی فکر نہ پکانے کی کوئی ٹینشن سب سب ایک طرف اور ایک آرام کی نیند لینا ایک طرف ہر کوئی ہر ایک سکون بچپن کا ہی ہوتا ہے